राम राम जी सवाल जियां तुसें पुच्छे दा कि साढ़े इलाके दा मोसम किया लेहा होंदा ऐ साढ़े इद्धर तिन्न चार प्रकार दे मोसम होंदे न बरखा दा मोसम होंदा ऐ ठण्डा दा मोसम होंदा ऐ उं'दे गर्मी आह्ला बी मोसम बी होंदा ऐ एह् साढ़े इद्धर जिन्ने बी मोसम होंदे न सारे गै मोसम बड़े सुहावने होंदे न हर इक मोसम दा मतलब अलग अलग होंदा ऐ ठण्डे आह्ले मोसम च अस गर्म कपड़े पान्ने आं ते सर्दी आह्ले गर्मी आह्ले मोसम च अस सूती कपड़े पान्ने आं लेकिन जेह्ड़ा मोसम बारिश आह्ला होंदा ऐ बरखा आह्ला इस मोसम च अस हर प्रकार दे कपड़े पाने जरूरी समझदे आं कि ठण्ड बरखा कोला बचने ताईं साढ़ा जेह्ड़ा एरिया ऐ कंढी कंढी एरिया ऐ लेकिन साढ़े जेह्ड़े आस्से पास्से दे इलाके न सारे गै प्हाड़ी इलाके न प्हाड़ी इलाके बिच्च रौह्ने दा फायदा एह् ऐ कि उद्धरै दे लोक बड़े बड़े गै मेह्नती ते बड़े गै खुद्धार होंदे न होर लोके दा हर इक इसान दा बड़ा गै बड़ा गै ध्यान रखदे न बड़ी गै इज्जत मान करदे न साढ़े इद्धर प्हाड़ी इलाके बिच्च जेह्ड़ी बाड़ ऐ ओह् बड़ी बड़ी हर बार बारश बरखा आह्ले मोसम च बड़ी होंदी ऐ होर साढ़ी जेह्ड़ी गौरमैंट ऐ इस बाड़ आस्तै बड़े गै स्कीमां लेइयै आई दी ऐ होर लोक प्हाड़ी लोक जेह्ड़े न उ'नेंगी इन्नी स्कीमें दा फायदा बड़ा गै पुहचांदी ऐ साढ़ी गौरमैंट साढ़े देश दी गौरमैंट साढ़ा जेह्ड़ा मोसम दा जेह्ड़ा मजाज ऐ इद्धर साढ़े जम्मू बिच्च बड़ा गै सुहावना होंदा ऐ होर बड़ा गै शैल मोसम होंदा ऐ अस मोसम दा नंद हर इक अलग अलग प्रकार दी डिश डिश मतलब कि हर प्रकार दे व्यंजन बनान्ने आं हर इक मोसम दे बिच्च अलग अलग प्रकार दे व्यंजन बनानी हां होर अपने घर जेह्ड़े सारे आए दे परौह्ने उं'दा इज्जतमान बी करने आं होर उ'नेंगी शैल शैल पकवान बनाइयै हर अलग अलग प्रकार दे मोसम बिच्च खलान्ने आं साढ़े जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े फ्लड डिपार्टमेंट दे इलाके दे जेह्ड़े लोक न ओह् साढ़े वार्ड गी साढ़े प्हाड़ी इलाके बिच्च बाड़ गी रोकने बास्तै बड़े गै शैल कदम उठांदे कदम उठांदे न होर लोकें गी बड़ी गै सहायता दिंदे न जेह्ड़े साढ़े प्हाड़ी इलाके बिच्च गरीब परिवार रौंह्दे न उं'दी बड़ी गै शैल बड़ी गै अच्छी सहायता करदे न मदद करदे न ओह् लोग साढ़े गर्मी सर्दियें बिच्च ते साढ़े इलाके बिच्च इद्धर प्हाड़ी इलाके च बडियां गे धूड़ा पौंदियां न ते बड़ी गै कोह्रा धूड़ा ठण्ड बड़ी गै ज्यादा होंदी ऐ ते बारिश दे मोसम च ऐह्न गो ऐह्न बड़ी गै पौंदी ऐ होर लोक बड़े गै परेशान होई जंदे न फिर उंदियां फसलां जेह्ड़ियां न ओह् खराब होई जंदिया न ते लोक बड़े दुखी होई जंदे न जेह्ड़े किसान भाई न साढ़े इद्धरा दे साढ़े जम्मू दे साढ़े अलाके दे इद्धर कंढी इलाके दे जां जम्मू दे जेह्ड़े आस्से पास्से इलाके न जिन्ने बी प्हाड़ी ऐरिये न जां कंढी ऐरिये न उत्थूं दे लोग बड़े गै परेशान होई जंदे उंदियां फसलां ऐन मौके दे उप्पर खराब होई जंदियां लोक बड़े गै दुखी होई जंदे होर फिर गौरमैंट कन्नै अपनी गुहार लान लग्गी जंदे कि साढ़ी मदद करो